हैलो नमस्ते कु'न बोल्ला दा केह् होआ तुसें ई अच्छा ते भी मड़ो तुसेंगी अप्वाईनमेंट गै लैनी पौनी ऐ ते इत्थें गै आना पौना इंया ते पता लग्गना नी ऐ फोनै उप्पर हून केह् आक्खां तुसेंगी सबेरै दस्स बजे खोह्ल्ली ओड़ने होन्ने सबेरै दस्स बजे कोला दो बजे धोड़ी नेईं मेरा जेह्ड़ा असीस्टेंट होंदा ना बाहर जेह्ड़ा ओह् नंबर लाई ओड़दा ते कन्नै नंबर लाई ओड़दा ते तुस आई जायो ते भी में दिक्खी लैयो केह् ऐ तुसेंगी कीड़ा लग्गी गेआ ते रूट कनाल करनी पौनी ऐ ते होंदा पता केह् ऐ की थोह्ड़ा जेहा जेल्लै बंदा होई जा ना उमरी दा ते भी ओह्दे कीड़े लग्गी जंदे दंदें ई ते काला काला होई जंदा तुसेंगी गी बी होई जंदा ऐसा ओह तां तुसेंगी कीड़ा लग्गी जंदा ते जां ते रूट कनाल आह्ला होग ते ओह् करना पौना नेईं तां इंया थोह्ड़ा हारा सूई चोब्भियै करी लैगे ते थोह्ड़ी हारी फिलिंग करी लैगे आं तुस आई जायो बाऽ तुस किश खाइयै आयो ते भी उत्थे दंदें ई लग्गी जंदा ते पता निं लगदा ऐ प्रॉपर आं ठीक ऐ असें ठीक ऐ कल्ल मिलने आं अस